आबैवला समयमे हमरा एक अच्छा बेपारी बनना छै जे हमर फैमिलीमे सब बिजनेसमे ही छै एहिसँ हमर अङ्कल हमर कॉलेजके पीछे ने एगो बेएरडा हइ जाहिमे ने बस इन्डस्ट्रियल एरिया हइ जाहिमे फैक्ट्री बहुत तरहके फैक्ट्री ओहिमे हमर अङ्कलके भी तीन फैक्ट्री छै एगो छै पाइपके फैक्ट्री आओरो आओर चाराके फैक्ट्री जे मुर्गीके दाना लोकके लिए होइ छै आओर एगो छै सूतके फैक्ट्री जाहिमे धागा उगा तऽ हमर अङ्कल लोकसँ हमरा लोकके पूरा सपोर्ट मिलै छै ओकरा लोकसँ सिखै छिए कि आगे कइसे बढ़ल जाइ छै आओर भी हम चाहै छिए आगे आबैवला समयमे हम भी किछु अच्छा फैक्ट्री खोलिकऽ बड़ा मोकाम हासिल करिए आओर आगे बढ़िए अङ्कल लोकसँ भी ज्यादा आगे आठ दस फैक्ट्री खोलिए आओर की कहल जाइ अच्छा एम्प्लॉइ रखिए जे हमर फैक्ट्रीके अच्छासँ चला सकै अच्छा अच्छा मशीन सबभी लिए मशीन